اپنے ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے کے لیے میرے تجاویز اس طرح ہیں کہ اس کاشتکاری کے پیشے کے تئیں نئی نسل میں بیداری لائی جائے اس کے فوائد سے نئی نسل کو آگاہ کیا جائے اور ان کے اندر اس پیشے کو اپنانے کا جذبہ ابھارا جائے انہیں اس سے آگاہ کیا جائے کہ یہ ثقافتی پیشہ مزید پروان چڑھ سکے اور دوسری تجویز یہ ہے کہ کاشتکاری کو سائنٹیفک طریقے سے انجام دیا جائے کاشتکاری میں اسی بیج کو بونے میں استعمال کیا جائے جسے حکومت فراہم کیا کرتی ہے کیونکہ کبھی کبھی اپنے گھریلو بیج استعمال کرنے سے لوگوں کی محنت رائیگاں چلی جاتی ہیں کیونکہ کبھی کبھی وہ بیج سے پودھے نہیں نکلتے جس سے ساری محنتیں برباد ہو جاتی ہیں